म्हाका खूब जाग्यार वचपाचें भाग्य लाबलें भोंवपाक म्हाका खूप आवडटा हांव म्हज्या भोंवडेचे अणभव तुमकां सांगपाक सोदता हांव गुजराताक गेल्लें वर्साक गेल्लें हांवें गुजराताक वचपाक वीणा वर्ल्ड टुर्ज घेतिल्लो हांव म्हज्या कुटुंबा वांगडा गेल्लें आमच्या बरोबर म्हाराष्ट्रांतलें कांय लोक आशिल्ले आमकां पयल्या दिसा गीर फॉरॅश्टाक व्हेले थंय आमकां लागींच्यान शीव पळोवपाक मेळ्ळें गीर फॉरॅश्ट शिवां खातीर फामाद आसा तशेंच आमी सोमनाथ देवूळ पयलें एक बरेशें व्हड आनी सुंदरशें देवूळ पळोवपाचें भाग्य लाबलें तशेंच द्वारका देवळांच बी आमी गेलीं कृष्णाच्या देवळांत वचून मन खूब प्रसन्न जालें आमी थंय भजन सुद्दा म्हळें एक याद उरपा सारकी भोंवडी आशिल्ली तशेंच आमी साबरमती आश्रमाक भेट दिली आनी पोरबंदर सुद्दा गेलीं आमकां गांधिजीचें घर पळोवपाचें भाग्य मेळ्ळें तिसऱ्या दिसा आमी अक्षरधाम देवळांत गेलीं थंय आमी लायट शो पळयलो अक्षरधाम देवूळ खूब सुंदर आसा तें पळोवन मन सामकें प्रसन्न जालें आमी आंधळ्या भुरग्यांच्या स्कुलाक भेट दिली आमची भोंवडी खूब सुंदर जाली खूब कितें पळोवपाक मेळ्ळें शिकपाक मेळ्ळें तशें हांवें जायते जागे पळयल्ले आसात कन्याकुमारी दिल्ली बँगलुरू प्रत्येक भोंवडेन सदांच एक अणभव दिलो